नोंथाङा जेब्ला आबाद मावो एबा माइ गायो बे समाव खोथिया फोनो थाखाय हालेवबाय आरो माइ गायनो थाखाय जेब्ला गायनोसै समाव सान्दुं मोना अखा मोना अब्ला बे माइ आबादा मोजां जायासै अब्ला अखा मोनैनि थाखाय अब्ला बे माइ आबाद आरो खालामनाय आबादा फिथाइ आरो बिदिनो फिथाइ थायनाय समावबो मुलि आरि होनाय समावबो फिथाइ आरिआ जायासै अब्ला मोननाय समाव बे आबादा फिथाइआ जायासै अब्ला बिदिनो मानसिफोरा गावनि खस्त'खौ गारनानै रां रुफा गैयाब्ला एसे एनैजोंनो खस्त' खालामनानै हालेवबाय माइ गायबाय खामला होबाय अब्ला बे समनि गेजेरावबाबो दिनै माइ फिथाइ आरो माइआनो जायासैब्ला बे फिथाइखौ मोनाखैसैब्ला बिनि थाखाय माबा मोनसे सुइसायडफोराबो खालामनानै लानो नाङा बिदिनो जोङो आरोबाव आबाद मावनानैब्लाबो जोङो गावखौनो जिउ लानो नाङा उननि समाव मोजां जाफिनगोन गायबा आबादफोराबो जोङो जेरै हालेव एरि बाबो जोङो हालेवनानै जोङो मावनो हायो आरो फिथाइ मोनो जोङो आलु आरो फाननानै बिदिनो जोङो रांबो मोनबोफिनो आरो मोननानै जोङो दस्रा मैगं आरिबो जोङो लाबोनो हागोन आरो बे आलु आरि मैगंखौ फाननानै आरो बेजोंनो उनाव मैगं रांबो हैगोन आरो न'खरखौबो सालायनो हागोन आरो बिदि जोङो बेनिखायनो सानसेनि समाव फिथाइ सामथाय आरो थाखा फैसाखौ सुनि साननो नाङा उनाव फैफिनगोन बे राङानो उन समाव मैगं थाइगं दस्रा गायफिनबानो बोथोरनि समाव बोथोर फैफिनगोन आरो मैगं थाइगङाबो बेनिखायनो गाव गावनि जिउखौ सुइसायड खालामना लानो नाङा आरो बिदिनोसै आरो मैगं थाइगं गायनानै आबाद फोरा माब्लाबा समाव अखा मोना आरो माब्लाबा समाव सान्दुं नांगौ समाव सान्दुं मोना बिदिनो खहा लस जानायखौ जेबो साननो नाङा